हलो आप ओला से बात कर रहे हैं मैं हनुमानगढ़ से कैब आप से मंगाई थी लेकिन अभी तक वो कैब मेरे पास आई नहीं है तो में चाहती हूँ वो आप कैब कैंसिल कर दो क्योंकि आप बहुत अभी तक तो बहुत मतलब देरी हो गई है मुझे और कहीं मतलब जाना था बहुत जल्दी जिस के लिए मुझे मैं आप से कैब ली थी लेकिन वो कैब तो मेरे पास आई नहीं इस लिए मैं और एक दूसरा कैब लेकर वो चली गई और अभी तक तो मैने बहुत देर बाद मतलब बहुत समय से मैं आप की अपेक्षा की लेकिन आप तो आए नहीं तो आप वो कैंसल कर दीजिए वो उस कैब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो में और एक दूसरे कैब में जा चुकी हूँ तो आप वो कैंसल कर दीजिए आप बहुत मतलब आप को मैं बताना चाहूँगी कि आप समय का जो ध्यान आप अपनी मन में रखो कि एक व्यक्ति को वहाँ पर जाना चाहिए एक समय होता है अगर आप समय में अगर ना आए तो आप वो कैंसल कर दो